ہاں مجھے بہت سارے زبان میں ترجمہ کرنے کو ملا مطلب میں نے کیا اور مجھے میرا تجربہ بھی ٹھیک تھا جیسے ہم لوگ ہندی پڑھتے تو ہندی ہندی ورڈ جو ہے نا بہت زیادہ پیور ہندی میں ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا ہم لوگ جس جیسے زبان جیسے عام طور پہ بولتے ہیں ویسے بولتے ہیں جیسے اردو اردو میں ایسا بہت سارا الفاظ ہے جو مطلب بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ اس کو اردو میں سمجھا سمجھاتے ہیں کس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ کو آتا بھی نہیں ہے جیسے عربی اس میں بہت سارا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کرتے اس کا مطلب جانتے اس کا ترجمہ کرتے کہ وہ اس کا مطلب یہ تب ہم لوگ کو وہ چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور ابھی فی الحال مطلب جیسے انگلش ورڈ ہے اور اس کو جو ہے نا مطلب ہندی میں کنورٹ کرنا آس کل بہت ساری چیز اب انگلش میں ہی آنے لگی ہے جس کو ہم لوگ ہندی میں بول اس کا مطلب جانتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اور اور اردو بھی بہت اچھے سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو میرا تجربہ اچھا ہے مجھے اچھا اچھا لگا مطلب اچھا لگا ترجمہ کرنے میں اور تھوڑا کبھی کبھی مشکلات بھی ہوتی ہے جسے کوئی کوئی چیز کا مطلب نہیں پتہ ہوتا ہے تو بہت مشکلات کا سامنا لیکن اچھا ہی لگا مجھے اچھا لگا کسی بھی چیز کا ترجمہ کرنے میں